हम रातिमे चिड़य बहुत कम देखय छी जेकि रातिमे देखयके लेल भेटैत अछि जेना ओ उल्लू भेल चमगादड़ भेल ई सब जे चि चिड़िया छै से राति कऽ निकलै छै उल्लू उल्लूके रातिमे देखाइत छै आओर चमगादरोके रातिमे देखाइत छै दिन भरि उल्लू आओर चमगादड़ अहाँक सामने नहि आयत आओर रातिके अन्हारमे देखबइ जे ओ चमगादड़ आओर उल्लू एक जगहसँ दोसर जगह ओ हवाके द्वारा उड़ैत रहैत अछि आओर अगर अहाँ ओइ समयमे ओकर सामने अयलियै तऽ ओ चमगादड़ अपना पञ्जासँ अहाँके चोट सेहो पहुँचा सकैत अछि जकर ओकर बीचमे अहाँ एबै तऽ चमगादड़ आओर उल्लू रातिमे जादा विरचरण करैत अछि से हम देखने छी आओर उल्लूके आओर चमगादड़ कऽ जे रङ्ग छै से दुनूके अलग अलग रङ्ग छै चमगादड़ भूरा कालापर होइत अछि आओर उल्लू सेहो भूरा आओर मलमैटा कलरमे कहल जाइत सकैत अछि